आमी किचनांत सगळे तरेची आयदनां वापरतात प्रेशर कुकर वापरतात तांब्याचीं आयदनां वापरतात पितळची वापरता आलेमिनची वापरतात स्टिलची वापरतात म्हणल्यार आयदनांक केन्ना ना केन्ना कितें ना कितें जाताच तशेंच प्रेशर कुकराक भितरसून ताका काळपट डाग येता तें घालोवपा खातीर कितें ना कितें उपाय आसताच लिंबाचे सोल भितर घालून उकळी काडूंक जाय ते सगळे वयता तेजे ग गास्केट आसता ती काडूंक जायी मा तीं गास्केट तीं फ्रिजान दवरपाची तितली तीं लागीं येता आनी तें इबाड चडशी जावंक पावना सीटी आसता न्हय ती सीटी काडून धुवूंक जायी सदींच ताचे हेंडल आसता ते हेंडल सारकेंच लावंक जाय ना जाल्यार वाकडे जावन हे जावन ते पिड्डयार जाता प्रेशर कूकर तशेंच तांब्याची आयदनां आसतात ती तांब्याची आयदनां रोखडीच काळी पडटात भायरसून तेंकां आमठाण लावंक जाय चकचकीत करूंक जाय जाल्यार आमठाण लावन बरी घासली रेंव लायली जाल्यार बरी चकचकीत जातात ती भितर थोडे दिसांनी ती रांदून रांदून कलय वयता कलय वचना फुडें तांची परत ती रिपेर करपा खातीर कलय काडूंक जाय नाल्यार ती आरोग्याक इबाड आसता कित्याक आमठाणीचे बा घातल्या उपरांत तांब्याच्या हेतून म्हणून तेका कलय काडूंक जायी परत वापरपाक सुरवात परत गेली जाल्यार कलय काडपाची स्टिलची आयदनां तशीच आ आलेमीनची आयदनां आसात तेंका कितें दवरपाचे आसा जाल्यार ताका तेलाचो हात लावंक जाय दवरूंक जाय मागीर पावडर जायना स्टिलची आयदनां तशींच तीं गोंन्जूक दिवूंक जायना तेतूर कितें घालूंक दिवूंक जायना मागीर तेंची रोखडेच काळी पडटात वापरपाचे नासता तितून सगळें लोखण आसता तें वापरल्या उपरांत जिवाक हार्मफुल आसता